नागरिकों के लिए बैंक को आसान बनाने के लिए कुछ संबंधित सरकार के कुछ योजनाएं हैं वह योजना यह है कि ऑनलाइन बैंकिंग एस एम एस बैंकिग ऑटोमेटिक कैश डिपॉज़िट क्या होता था पहले के लोग क्या थे खुद जा कर स्वयं जा कर वहाँ पर सारे कार्य करते थे जैसे कि कोई जाने में असमर्थ है तो वो यह कार्य कैसे करेगा नहीं बट आपको वहाँ जाना पड़ेगा और आपको अपनी पासबुक देनी पड़ेगी तब जा कर वह पासबुक वहाँ पर प्रिंट होगी बट अब सारी चीजें बदल चुकी हैं अब ये ऑनलाइन बैंकिंग आ गया है एस एम एस बुकिंग ऑटोमेटिक कैश डिपॉज़िट हो गया है तो ए ऑटोमेटिक कैश डिपॉज़िट यह प्रक्रिया है कि मतलब आप वहाँ जाएं और अपना कैश स्वयं अपने हाथों से मशीन में डालें और वहाँ अपना खाते में खुद पैसे डाले स्वयं से की गई सारी योजनाएं हैं ये ये आप स्वयं जा के वहाँ करें ये नागरिकों के लिए ये बैंक आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा निकाली गई यह जो योजना है जिससे हम लोग वंचित हैं हमको यह सारी योजनाएं मालूम होनी चाहिए कि यह सब क्या है क्योंकि ऑनलाइन काम ये ऐसा काम है जो हम घर बैठे कर सकते हैं या हम स्वयं जा कर कर सकते हैं जैसे कि आप वहाँ जा कर फॉर्म भरने में असमर्थ हैं तो आप यह फॉर्म ऑनलाइन निकाल कर अपना रजिस्ट्रेशन आप स्वयं कर सकते हैं ना यहाँ आपका जाने का टाइम बचेगा और यहाँ आपका समय भी बच रहा है आपको जाना भी नहीं पड़ेगा आपको यह कार्य घर बैठे ही करना है और आप घर बैठे करेंगे तो यह ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमें समय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमें अपने समय को बचाना है तो हमको यह कार्य करना पड़ेगा सरकार ने हमें यह अप सुविधा दी है कि हम स्वयं जाएं अपने पैसे जमा करें और खुद ही निकालें इससे हमें अपने पैसे की याद भी है और यह सब मशीनें हमारे उपयोग के लिए हैं और हम ही इन सब से वंचित है तो हमको याद रखना है कि हमें अपना पैसा जा कर स्वयं डालना है और स्वयं ही निकालना है यह सब योजनाएं हमारे लिए हैं तो हमें इसको इस्तेमाल करना आवश्यक ही है